प्रतिदिनके जे छै लिखै छियै जे आजका दिन कैसन छै आओर की करनाइ छै ओहि मुताबिक जे छै लिखि कऽ अपन रखै छियै या कहीँ जाइ छियै तऽ ओकरो लिखै छियै आइ की भेलै हन आओर समयके मुताबिक जे छै उएहसभ जे छै लिखि कऽ रखै छियै आजका डेट की छै डेटमे जे छै कोन कोन काम करनाइ छै नहि करनाइ छै ईसभ लिखल रहै छै तऽ ठीक रहै छै नहि तऽ आदमीके जानकारी नहि रहै छै जे की डेटमे जे छै हम की करलहुँ नहि करलहुँ यए आ कोनो काम भी होइ छै मानि लिअ लिखल रहै छै तऽ ठीक रहै छै कहाँ गेलियै कोन काम करनाइ छै नहि करनाइ छै प्रतिदिनके जे जे लिखल रहै छै तऽ ठीक रहै छै आइ मानि लिअ कि हम घरसँ बाहर निकललियै ऑहो लिखि लेबै कोन डेटमे हम अर जा रहल छियै पूर्णियाँ पूर्णियाँमे कोन काम करनाइ छै नहि करनाइ छै करि कऽ ऑफिसेके कामसँ गेलियै तऽ बस अपन ऑफिसमे काम करलियै करि कऽ जे छै से एलियै तऽ ई लिखल रहै छै ठीक रहै छै हम ई डेटमे पूर्णियाँ गेल रहियै पूर्णियाँसँ एलियै या मेहमानिए गेलियै तऽ ओहि डेटमे लिखल रहै छै जे हम कहाँ गेलियै आ कोन कामके वास्ते गेल रहियै आ प्रतिदिनके जे छै आँकड़ा जे छै हम लिखि लै छियै आदमीके लिखि कऽ रखनेसँ सुविधा रहै छै ठीक रहै छै नहि तऽ उतना धियान नहि रहै छै आजका डेटमे जे छै वहाँ गेलियै कोन काम करि कऽ एलियै नहि एलियै एहि लए कऽ जे छै आदमीकेँ प्रतिदिनके जे छै जे लिखि कऽ रखना चाही एहि सभसँ जे छै पूरा जानकारी मिलै छै आओर आ जे नहि लिखै छै ओकरा मानि लिअ कि भूल भुलैआमे रहै छै हम कहीँ गेलियै जे आ फेर ओकरा धियानमे नहि आबै छै तऽ दोहराय कऽ ओहि जगहपर पहुँचै छै आ पहुँचयके बाद जे छै दुबारा जे छै परेशानी बड्ड होइ छै आ लिख आ लिखितमे रहै छै आदमीकेँ उतना परेशानी नहि होइ छै हम कोन डेटमे कोन कामके वास्ते गेलियै एहि लए कऽ जे छै हर आदमीकेँ जे छै एहि तरहसँ यादगारी खातिर लिखि कऽ रखना चाही